ज़्यादातर की वृद्ध लोग खेल नहीं पाते थे मतलब जो दोड़ धाम कूद इसी तरा खेल को वो खेल नहीं पाते क्योंकि उनका जो परिस्थिति चल रहा हे उनका शरीर भी थोड़ा थोड़ा घट रहा है वो ज़्यादातर कि दुर्बल हो जा रहे हैं मतलब आज कल के जो वृद्ध हैं और वो ज़्यादा खेल नहीं खेल पाते अगर कोई खेल जो बेठ के खेल सके जो कैरम हो गया लुड्डू हो गया और चेस हो गया पजल्स हो गया ये सब वो खेल सकते हैं और ये भी हमारे सात वो खेलते हैं लेकिन वो जो और जो खेल रहेता है वो नहीं खेल सकते मतलब नहीं खेल पा रहे लेकिन कुछ कुछ वृद्धों हैं जो कि बहुत मतलब इतना सक़्त हैं वो सारे खेल खेल लेते हें हमारे सात खेल लेते हैं हम से ज़्यादा अच्छे से खलते हैं लेकिन कुछ वृद्धों के मतलब शरीर के नियंत्रण के वजह से उनकी बीमारी की वजह से वो खेल नहीं पाते थे